ग्रामीत ग्रामीण लोकके लिए इएहटा दिक्कत यऽ कोनो एहन गाममे लड़ाइ झगड़ा होइ यऽ किछो होइ यऽ चलि जाइ यऽ पुलिसकेँ तुरन्त बजा लैए एक सओ बारहपर फोन कै के तुरन्त बजा लैए चलि जाइ यऽ कोर्ट चलि जाइ यऽ ओ थाना चलि जाइ यऽ केस कै दैए ओहि केससे लोक मने ओझराएल रहै यऽ ओहिमे बहुत दिक्कत होइ यऽ गाममे लड़ाइ झगड़ा एहिना होइते रहैए ओ ओकरासे लड़ाइ करलक ओ ओकरासे लड़ाइ करलक दौड़िके चलि गेल पुलिसकेँ कहैलए थाना चलि गेल ओहिमे दिक्कत इएहटा आबैए